लोक जेह्ड़े बाह्रा औंदे ओह् केह् केह् पसंद करदे ग्राएं बिच कोई मतलब घोड़े र बौंह्दा कोई किश्ती र बौंह्दा ते जेहड़े ग्राईं लोक होंदे उंदा रोजगार चलदा रौंह्दा उंदा बड़ा रोजगार चलदा ओह् बड़े खुश होंदे भाई सगुआं औन बाहरां लोक टूरिस्ट औन दे साढ़ी ध्याड़ी बनी जा कोई मक्कां बेचदा कोई साग बेचदा कोई जनानी दिक्खो जादा कोई सलाई करदियां कपड़े सींदियां जां कोई स्वैटर श्वैटर बुनदियां जां कोई छाबड़ियां बुनदियां पक्खियां अगर पट्ठे होई ए पट्ठे दियां छाबड़ियां बनादियां जां बोरुएं दियां छाबड़ियां धागे दरोह्ड़ी दरोह्ड़िऐ उंदे छाबड़ियां बनादियां फ्ही ओह् बेचदियां ते उंदा बड़ा अच्छा रोजगार चलदा अपना मैह्नत करदियां अपनै मैह्नत मजूरी घरै घरै बैठे दे घर बेहियै मैह्नत मजूरी करदे लोक बेचारे अपने टाइम टूम पास होइ जंदा ते जेह्ड़े टूरिस्ट होंदे ओह् बी खुश होई जेल्लै जंदे ग्राएं बिच जां